सोलोंथाइआ जोंनि हारिमुआरि हुदाफोरखौ सोलायदों मानो होनोब्ला आजिकालि माने गोबां फरायनाय गिदिर गोलाव फरायनाय फैबाय बा उजिजोबबाय दानि जुगाव बेफोरबायदि दा जेनेबा बेफोरनो बुं हारिमुआरि हुदाफोरा हारिमुआरि हुदाफोरा बेफोरनो जाहैबाय जेनेबा हारिनि बायदिसिना हुदाफोरखौ दानि जुगनि मानसिफोराहै मावला दांना बा बेफोरबायदि हुदाफोरखौ बावगारलांनो हमबोबाय बा नागारलांनो हमबोबाय सोलोंथायनि बेसेनाबो बांबोनो हमबाय सोलोंथायनि बेसेनाबो बांबोनो हमनायनि थाखाय बेफोरबायदि हारिमुआरि हुदाफोरखौ सोलायलांनो हमबाय आरो

सोलोंथाय होनोब्लाथ' दानि जुगाव सोलोंथायआथ' गोबां रोखोमनि दं बा साइन्स बायदि जि रोखोमनि बायदि हुदा लानानै बा थांखि लानानै सोलोंथायखौ लानो हायो दिनैनि दिनाव बा बेफोरबायदिनो बायदिसिना बायदि रोखोमनि जोंनि बर' हारिनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि फरायनानै बा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि फरायनानै बा साकरि बाकरि लानो हादों जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो बेनि थाखायनो जोंनि हारिमुआरि हुदाफोरखौ सोलायदों होननानै जों बुंनो थाङो आरो बेखौ ओरैनो नियम निति आसार खान्थि बायदिसिना जोंनि बर' हारिनि जा नेम खान्थि आसार खान्थि बायदि रोखोमनि खामानि बेफोर खामानिखौहै बाउगारलांनो हमबोदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाय लानानैबो जि हारिमुआरि हुदाफोरखौहै बावगारलांदों बेखौबो बेखौ होनब्लाबो बांद्राय जागोन मानोना बेफोरबायदिखौबो बुंनो हानाय नङा जोङो जेनेबा सोलोंथायनि गेजेरजोंसो हारिमुआरि हुदाफोरखौबो बाहायलांनो हायो बा बाहायलांनो हायोबा माखासे खामानिफोरखौ मावलांनो हायो बेफोरबायदि सोलोंथायनि गेजेरजोंसो हारिमुआबो देरलांगोन जेनेबा जोंनि बर' हारिमु हारि हारिमु बेफोरबायदिहै जौगायो डेभलप जायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो एसे डेभलप जाहांबोदों दानिया सोलोंथायनि फारसेथिंनिफ्रायहै इसे हारिमुआरि बेफोरबो एसे डेभलप जाबोनो हमबोदों आरो